हांवें जो गिजर ऑर्डर केल्लो तो खुबूच कमी दर्ज्याचो आयलो ताची वायर तुटिल्ली आशिल्ली आनी तो जेन्ना इंस्टॉल केलो तातूंत उदक गरमच जायना जालें म्हाका तो परत करपाचो आसा